मैथिली भाषा हमलो हमसबके पूर्वजे बाजै रहथिन वएहेके कारणवश आइ देखियौ मैथिली हरेक जगह मैथिली भाषाके छै प्रभाव छै भी लोग बाजै छै अच्छा लागै छै सुनयमे कि मैथिली अगर मानिके चलिऔ दस लोग लग बाजबै तऽ देखबै ओहिठामपर कि एगो लोग बाहरसँ आयल तऽ ओइमे किछु देखबै कि हिन्दी बाजलक कि क्या कर रहे है कैसे कर रहे है आओर इएहे देखियौ कि की दादा ठीक छियै अहाँ नीक छियै देखियौ सुनलाके बाद कते नीक लागै छै बजलाके बाद आओर इएह सब छै कि देखबै कि से अगर बैंकमे गेलहुँ अहाँ सब तऽ देखबै कि ओ बोललक कि जे नहीं है जाइये अभी आओर इएहे अगर वहाँ गेलाके बाद अगर मैथिली अगर मैथिली भाषा अगर सिखल रहबै तऽ अच्छासँ वहाँ व्यवहार कयल जेतै व्यवहार करलाके बात की छै से अहाँ मैथिली मिथिलामे रहै छियै तऽ मैथिली भाषाके अपन प्रयोग करबै मिथिलामे मैथिलिये भाषाके प्रयोग ने कयल जेतै अगर दोसर भाषाके प्रयोग करबै तऽ उ यहाँके लोगके समझमे नहि आबै छै समझलियै एहि कारणवश कि अपना मिथिलाञ्चलमे मिथिला भाषा बहुत ही मान्यदायक हइ ई बहुत ही अच्छा लगै छै सुनेमे मानिके चलियौ ने कि देखबै कि मैथिलीमे एगो दुगो गाना सुनबै बहुत नीक लागत सुनैमे आओर ओइके बाद किछु लोगसँ बतिएबै बोल विचार होत तऽ बहुत नीक लागत बतिआइमे कि की यौ दादा ठीक छियै की ये दादी ठीक छियै अहाँ सब नीक छियै ने तऽ ईसब छै कि बहुत नीक लागल सुनैमे अगर दस लाइन बात कए लेबै हुनकासँ तऽ बहुत अच्छा लागत सुनयमे किछु तऽ बाजिके देखियौ मैथिलीमे आओर बजलाके बाद तऽ सब चीज तऽ बजलेके बाद ने होइ छै कि नीक छै की खराब छै आओर हिन्दी देखियौ हिन्दी तऽ आज कल तऽ सबके तऽ अथी छै कि हिन्दीमे बात करलक दूर कहींसँ आयल ओ अयलाके बादमे यहाँ अपना गाँवमे गाँवके भाषा भुलि जाइ छै लोग कि से मतलब की बाजैके छै नहि बाजैके छै यहाँ तऽ गाँवके लोक भाषा भुलि जाइ छै आओर देखबै कि दू दिन आयल तऽ दू दिन हिन्दी बाजलक आओर ओइके बाद लेकिन गाँवके भाषा तऽ लोग भुलै छै अपन भाषा लोग कहीं ने लोग भुलै छै किछु तऽ किछु तऽ जरूर बाजत अयलाके बाद सही होइ छै इएह सब